ٹیکنالوجی سے کھیتی باڑی اور ماہی گیری اور مہیش پروری ڈیری فارمنگ وغیرہ میں بہت ہیلپ ہوئی ہے بہت مدد ہوئی ہے جانوروں کےلیے جو کیٹل ہوتا ہے اس کےلیے مانیٹرس ہوتے ہیں جو ان کی ہیلتھ اور ان کا نیٹریشنس وغیرہ نیٹریشن لیولس سب مانیٹر کرتے ہیں اور کھیتی باڑی میں ایگریکلچر میں پہلے جو ہل بیل سے کسانوں کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی اب اس کے بجائے ٹریکٹر کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر جس سے دن بہت زیادہ کام کم وقت میں ہو جاتا ہے تو وقت بھی بچتا ہے محنت بھی بچتی ہے ان کی اور اب سیٹلائٹ کے ذریعے پہلے سے پتا چل جاتا ہے بارش کا کہ بارش آئے گی زیادہ فلڈس وغیرہ کے بارے میں بھی پہلے سے پتا چل جاتا ہے تو بہت ساری آسانی ہوئی ہے